گوتم بدھ نگر میں کئی جگہ جگہ کے لوگ آئے ہوئے رہتے ہیں جیسے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اور بھی طرح کے لوگ وہاں رہتے ہیں اور گوتم بدھ نگر کیوں کہ بہت ہی بڑا ضلع ہے اس لیے وہاں ہر ہر قسم کے انسان رہا کرتے ہیں ہاں یہ وجہ سے کہ ہندوؤں کا تیوہار اپنا الگ ہوتا ہے مسلمس کا تیوہار ہوتا ہے مسلمس میں عید منائی جاتی ہے محرم منائے جاتے ہیں اور ہندوؤں میں رام لیلا وہی کافی سارے تیوہار منائے جاتے ہیں اور پورے دیش کا پورے دیش کا تیوہار ہوتا ہے انڈیپنڈنس ڈے اور مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اپنا محرم کا تیوہار مناتے ہیں وہ اپنا نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں کھانا اچھے اچھا کھانا بناتے ہیں اور تعزیہ نکالتے ہیں بڑے تعزیہ چھوٹے تعزیہ کافی نکالتے ہیں اور ہندوؤں کا تیوہار بھی بہت ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے یہ رات کو اپنا ناٹک میں حصہ لیتے ہیں اور اپنا رام لیلا بہت ہی دھوم دھام سے کرتے ہیں ایسے ہی پورے دیش کا اینڈیپنڈنس ڈے منایا جاتا ہے اسکولوں کو سجاتے ہیں وہ کہ بڑے بڑے گراؤنڈ سجاتے ہیں وہاں پریڈ نکالتے ہیں اور اپنا